ब्रिटिस मुगायाव जोंनि बर'फोरनि जिथु थासारि बे थासारिखौ खोब मोजां होननानै बुंनो हाया मानो होनोब्ला बै समाव जोंनि लेखानि आंखाल दङमोन बेखिनियाव नाथाय जोंनि बे ओनसोलाव आं जि ओनसोलाव दङ जोंनि गोजाम दरंनि बे साहा ओनसोल बे ओनसोलाव एइद्टिन सिक्सटि फ'रआवनो सिडनि एन्डेल होननाय सासे इंलेण्डनिफ्राय फैदोंमोन मिसनारि बे बिथाङा फैनानै जोंनि बेंबारियाव गिबि स्कुल गायसनदोंमोन आरो बे स्कुलाव बर' मिडियामआव फोरोंनाय जादोंमोन आरो बिजोङामोन रमान बिजोङा स्क्रिप्टामोन हांखोआमोन रमान स्क्रिप्ट बे बिथाङा बेयाव स्कुल फैनानै जितु गुदि फरायसालि गायसनदोंमोन बे गुदि फरायसालियाव फरायनानै जोंनि आजौ भुट पण्डिट आरो आंनि आबौ श्री बेबायदि बेयाव दङ रमानुज दैमारि बिथांमोना बेयाव फार्स्ट बेयाव बेबायदि लेखा गोरों होनजानाय मानसि जादोंमोन आरो आरो बिथांमोना गुबुन गामि गुबुन गामियाव थांनानै बेबायदि गुदि फरायसालि गायसन्दोंमोन अबयस्से बे समाव फराय फोरोंगिरिनि आंखालाव जिहेतु बे समाव जोंनि बर'फोरनि दरंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि लेखा गोरों लेखा रोंनाय मानसि गैयामोन सुबुं गैयामोन बेनिखायनो खायफा बांगालि मा फोरोंगिरिफोरखौ लाबोनानै बेयाव सोलोंथाइ होनाय जादोंमोन आरो मानसिफोरनि जितु इक'न'मिक कण्डिसन बे जोबोद गाज्रिमोन न' बांफोरा गाज्रिमोन थुरिनि न'मोन आरो जितु मा बुंगोन बेखौ थासारि हेल्थ जितु हाइजेनिक जितु कण्डिसन बे बहुत गाज्रिमोन दाउ अमा सैमा बुङो मोसौ बुंनो थाङोब्ला लोगोसे दङमोन जानाय लोंनाय बा संनाय खुरनायाव बेबायदि खोब माने देहानि थाखाय एलार्ट नङामोन आरोखि आरो जुदिय' गोबां बेबायदि हा दङमोन ओरैनो थानाय हा दङमोन अब्लाबो मानसिफोरा बेफोरखौ मानो आबादा खालामाखै बा खालामाखैमोन बेखौ बुंनाया एसे गोब्राब जानो हागौ बे समाव ब्रिटिसफोरा जोबोद गोरायै सासन खालामदोंमोन आरो बिसोरसो दा जिफोर थाना दङमोन ब्रिटिसनि सायाव थानाय थानाफोरनि जायफोर मावगिरि पुलिस बा बेबायदि दार'गा बिथांमोना गामि गामि माब्लाबा माब्लाबा फैनानै एसे उदखार खालामोमोन बेनिखायनो बे गिनायावनो हा दङमोनब्लाबो मानसिफोरा आबाद खालामाखैमोन आरो बेनिखायनो बांसिन मानसिफोरानो इक'न'मिक कण्डिसना बिरात गाज्रिमोन बिथांमोना बांसिना जायफोर रांखावरि गोनां मानसि बिथांमोननियाव दाहोना थादोंमोन आरो बेबायदि हिनजावसा बा हिनजावसाफोरबो बखालि थादोंमोन गथ' गथ'सा बाग्रा जानानै रुवाथि जाना थायोमोन बिब्दि जोंनि बर'फोरनि कण्डिसना दङमोन अब्ला जेब्ला ब्रिटिसफोरनि माबा महात्मा गान्धीआ उदांस्रि लाबोनाय जितु मा सोमावसारनाय लाबोदोंमोन बे सोमावसारनायनि बारहावाया एफा एनै बिथिं फैदोंमोनब्लाबो मानसिफोरा खोब सांग्रां नङामोन आरोखि नाथाय जेब्ला जानो हागौ उन्निस नाइन्टिन फर्टि टुनि समाव मंगलदैथिंनिफ्राय असमियाफोरा मोनसे बिथिं हानजा थाबायनायनि थांखि लादोंमोन आरो बे थांखिया मंगलदैनिफ्राय टंला टंलानिफ्राय पानेरि पानेरिनिफ्राय हरिसिङा जानानै रौतासिम थांदोमोन दा बे माबा हानजा थाबायनाय समाव जोंनि बर'फोरा खायफाया लैहोर लैहोर फैनानै बेयाव हेफाजाब होदोंमोन आरो गोबाङा बेयाव फैसाबो फैसाबो होदोंमोन आरो हानजाया हानजा थाबायनाय समाव दै सै लाबोनानै बे बिथांमोनखौ हेफाजाब होदोंमोन आरो फैनानै बिसोरो हरिसिङायाव बै समाव हरिसिङायाव नाइन्टिन थार्टिटुआव हरिसिङायाव एमइ स्कुल गायसननाय जादोंमोन बै एमइ स्कुला फार्स्ट जों बे बरिगामियाव गायसननाय जादोंमोन बरि गामिनिफ्राय देनबारि देनबारिनिफ्राय हरिसिङायाव लांनाय जादोंमोन आरो आरो बेनो फार्स्ट एमइ स्कुल जायो आरो बे जोंनि बर' ओनसोलाव बे बेयाव हस्टेल दङमोन आरो बे मिसनारि हस्टेल दङमोन बेयाव थानानै जेब्ला बर' जायफोर बेयाव बर' फोरोंगिरि हस्टेलाव दङमोन बिथांमोना बे हानजायै थाबायना फैनाय फैनानै बेयाव जिरन लानाय समाव बे समाव बिथांमोनखौ दै आरि होनानै इसे मदद खालामना थांदोंमोन नाथाय जिहेथु मिसनारिया ब्रिटिसथ' नङामोन आमेरिकानमोन अब्लाबो जिहेतु ब्रिटिस आरो इंलेण्ड आरो आमेरिकाजों गोरोबलायनाय दङमोन बेनिखायनो आमेरिकान मिसनारिफोरा बेखौ बे बाथ्राखौ गोरलैयै लायाखैमोन बिथांमोना जानो हागौ थानायाव लोगो लोगो इनफर्मेसन होदोंमोन आरो बे थानानिफ्राय पुलिसफोरा फैनानै एसे बुलाय सुलाय खालामदोंमोन आरो आरो बेबायदि थांनानै रौतायाव मा बुङो उदालगुरियाव सहैबा उदालगुरियाव सहैनाय समाव बे समाव नावहेरुआव सासे बर' मानसि दङमोन बिथाङा बेराद रांखावरि गोनांमोन रांखावरि गोनां मानसि मानसि दङ बिथाङामोन आरो बिथाङा बे पुलिसफोरजों इसे सोमोन्दो दंमोन बिथाङा बे खबरखौ मोननानै फैदोंमोन आरो फैनानै बाधा होनो नागिरदोंमोन नाथाय गुबुन बर'फोरा गामिनि फरायफोरनानै बिथांखौ बे खामानिनिफ्राय उथायना लांदोंमोन आरो बेबायदियै थांनानै बिथांमोना हानजा थाबायनाया रौता थांनानै जिरान लानानै बेयावनो हानजाखौ फोजोबदोंमोन बिदिनो ब्रिटिस सासननि जिथु थासारि एबा आबहावा एफा एनै बेथिं सफैदोंमोन किन्तु अब्लायबो जोंनि बर'फोर बर'फोरहा बांसिना बे बारहावाजों माबा बिनि जिथु गोनांथि बा ओंथि बेखौ बिथांमोना गुवारै मिथियाखैमोन आरो